जय झूलेलाल मां लता मंशानी पई ॻाल्हायां मूंखे भाॼियूं खपनि भाॼियुनि में मूंखे व वांङण खपनि वॾा गोल वारा जेके ईंदा आहिनि न उहे खपनि किलो ॿियो मूंखे खपे गुल गोभी आहे तव्हां वटि अच्छा न बस मूंखे अच्छा ऐं ॿियो मूंखे खपे शिमला मिर्च अथव शिमला मिर्च किलो न किलो तोरे करे मोकिलो न किलो में जेतिरे तुरे न ॿियो मूंखे टमाटा खपनि सुठा न पकल सुठा ॻाढ़ा वारा ॿियो तव्हां कहिड़ियूं भाॼियूं ॿुधायूं मूंखे हम्म हम्म पालक घणे आहे ठीकु आहे ॿियो ॿियो छा अथव ॿियो भाॼियुनि में तव्हां मूंखे ॿुधायो वापसि खां हिक दफ़ो कि छा छा आहे हम्म हम्म

हम्म इन खां सवाइ हाली एतिरो ई आयो अथव त ईअं कयो न भले मूंखे तव्हां किलो पालक बि मोकिले छॾियो छा रेट ॿुधायो चालीह रुपए किलो चयुव न तव्हां ठीकु आहे किलो सुठी टुकियल वुकियल न हुजे जेका सुठी सुठी क्वालिटी जी हुजे उहा मोकिलिजो न कुझु त मतिलबु हुयूं अहिड़ियूं पर मां तव्हां खे कंप्लेन न कई मां चयो मां हमेशह तव्हां खां वठंदी आहियां त ठीकु आहे पर हिन दफ़े ध्यानु रखिजो सभु सुठी क्वालजिटियूं जी सभु फ़्रेश भाॼियूं मोकिलिजो तव्हां मूंखे मन तव्हां जेकियूं पत्ते वारियूं भाॼियूं मोकिलियूं हुयूं न जीअं मेथी आहे पालक आहे त उहे सभु चङा हुन में टुकियल हीअं सुठा पत्ता न हुआ त इन करे मूंखे उहो मतिलबु उन में अध त फ़िटी करे छॾिणी पई बिल्कुलु सुठियूं ऐं ताज़ियूं मोकिलिजो ऐं मिठियूं गजरूं कोन अथव छा मिठियूं गजरूं आहिनि न त तव्हां मूंखे ॿुधायो न मां तव्हां खां ॿ दफ़ा पुछियो ॿियो ॿुधायो त तव्हां मूंखे ॿुधायो कोन हा त मिठियूं गजरूं बि मोकिलियो तव्हां मूंखे किलो हा मिठियूं ऐं न मिठियूं वारियूं मोकिलियो ॻाढ़ियूं हाली न खपनि उहे पयूं आहिनि ठीकु आहे हाणे मां तव्हां खे छा छा चयो ॾिसो वांङण शिमला मिर्च पालक टमाटा ऐं मिठियूं गजरूं ठीकु आहे पंज शयूं थियुव

त केतिरी देरि में तव्हां मोकिली केतिरी देरि में लॻंदी मूंखे मिलण में ओके पंजे ॾहें मिन्टे में मिल मोकिलो ऐं सुठी क्वालिटी जो सभु मोकिलिजो हा हा हा त पोइ ॾिसो तव्हां ग्राहक खे शिकायत जो मौक़ो न ॾियो न न त त तव्हां जा ग्राहक हली वेंदव अन ॾिसो असांखे जित जितां सुठी ऐं क्वालिटी वारी शइ मिलंदी ग्राहक त उतां ई शइ वठणु पसंदि कंदो न ही त असां तव्हां जा झूना आहे न कस्टमर आहियूं इन करे असांखे ईअं लॻंदो आहे कि असां हमेशह तव्हां जी कमाई करायूं चङो त जल्दी मोकिलियो जय झूलेलाल